मेरा नाम सेजल शर्मा ऐ मेरी मम्मा दा नाम कंचन देवी ऐ मेरे पापा दा नाम चमन लाल ऐ मेरा इक भ्राऽ ऐ जेह्दा नाम आरव शर्मा ऐ मेरे पापा इक प्राइवेट जाब करदे न मेरी मम्मा जेह्ड़ियां ओह् होम वूमेन मतलब तो मेरे घर मेरी दादी दादू चाची चाचू ऐ मेरी बुआ मतलब अस जाइंट फैमिली च रौह्ने आह्ले आं मेरी नानी नानू दो मामू न मेरे दादू जेह्ड़े हैन गोरमेंट एम्प्लॉय न मेरी दादी होम वूमेन ही ऐ में जेहा में गोरमेंट कालेज च जी सी डबलयु परेड कालेज च पढ़नी आं में कॉलेज स्टूडेंट ऐ मेरा सब्जेक्ट बी सी ए ऐ होर में अपने कालेज च एन सी सी बी रक्खी दी ऐ मेरी सेकंड सेमेस्टर च पढ़नी आं मेरा जेह्ड़ा भ्राऽ ऐ ओह् मेरे शा निक्का ऐ ओह् पढ़दा अभी हून सिक्स्थ क्लास च चड़ेआ ऐ ते में अपने घर च बोहत चीज का इंटरेस्ट ऐ